परिवार में मर्दनि ऐं माइयुनि जी ॿिन्हिनि जो महत्वु ॿिन्हिनि जी अहम भूमिका आहे छाकाणि त परिवार में मर्द ऐं माइयूं ॿई गॾे मिसे कमु कंदा आहिनि तॾहिं घर हलंदो आहे माइयूं घर जो कमु कंदियूं आहिनि ऐं मर्द ॿाहिरि धंधे ते वेंदा आहिनि त ॿई मिली बाटे करे कमु कंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं माइयुनि खे मर्दनि जो कमु बि संभालणो पवंदो आहे जीअं मर्दनि जे धंधे में उन्हनि खे हथ बटाइणो पवंदो आहे त मर्दनि खे बि घर जे कमु में माइयुनि खे हथु बटाइणो पवंदो आहे मतिलबु इन्हनि जी ॿिन्हिनि जी अहम भूमिका आहे ॿई ही ॿई हिकु ॿिए सां ॿई जीअं चवंदा आहिनि न की हिकु पहिए ते गाॾी कोन हलंदी आहे उअं ई हिकु माण्हू खां बि घरु कोन हलंदो आहे ॿिन्हिनि पहियनि ते घर गाॾी हलंदी आहे त ॿिन्हिनि पहियनि ते बि घरु हलंदो आहे माई मर्द जे सिवा घरु कोन हलंदो आहे हिन लाइ इन्हनि जी ॿिन्हिनि जी भूमिकाऊं ॾाढी महत्वु आहिनि इन्हनि सां ही पंहिंजे परिवार जो अॻियां विकासु थींदो आहे ॿार बच्चनि खे संभलंदा आहिनि धंधो पाणी मर्दनि सां हलंदो आहे माइयूं ॿार बच्चा संभालंदी आहिनि पंहिंजा त परिवार में मर्दनि ऐं माइयुनि जी ॿिन्हिनि जी अहम भूमिका आहे ॿई हिकु ॿिए जो हथु बटाए हलनि तॾहिं ई घरु हलंदो आहे ऐं समाज बि इन्हनि सां ई ठहंदो आहे इन्हनि जी ॿिन्हिनि जी महत्वपूर्ण भूमिका आहे ऐं ॿई हिकु ॿिए जो साथ ॾेई हलंदा आहिनि